हाँ जी बोलिए कुछ चावल लेना था क्या रेट है चावल मेरे को पुलाव वाला चावल मिल जाएगा तो तीन बैरायटी का मेरे को चावल लेना है जैसे पुलाव वाला हो गया और नॉर्मल जो खाने के लिए चाहिए सो हो गया और खीर वाला जो चावल होता है पतला वाला हाँ वह भी चाहिए सब का क्या मतलब क्या रेट है उस सबका

और बजट में नहीं होगा उससे ज़्यादा या कम कम वाला होगा

मोटा दाना भी आता है उसमें ऊ सबका क्या रेट है सब पर भी क्या मतलब कितना दिन में हो जाएगा मतलब अगर हम चावल लेना चाहें कोई है नहीं मतलब भेज नहीं सकते हैं आप किसी के हाथन पैसा अनलाइन कर देंगे कितना दिन में आएगा वह वैसे मेरे को अभी तुरंत अर्जेंट भी ज़रूरी नहीं है एक घंटा यानी मतलब कि एक घंटा उसको आने में ही लगेगा तो डेढ़ घंटा कम से कम उसको आने में यहाँ घर तक डेढ़ घंटा के आस पास पहुँचाएगा तो ठीक है टिंड तीन पैकेट चावल मेरा कर दीजिए औ और जो आएँगे ना उनके हाथ मतलब उसका जो होगा पर फ़ोन पर हम मारते पैसा और ऊ जो आएँगे तो उनके हाथ में भिजवा दीजिएगा घर मेरा अगरेल गांधी चौक पर हुआ है कितनी देर में आ जाएँगे वह आधा घंटा हाँ आधा घंटा लग जाएगा ठीक है तो आधा घंटा में हो जाएगा ना

हाँ ता शाम पर कर देते हैं ठीक है